मुजफ्फरपुरमे मुख्य शैक्षणिक स्थान बहुत अछि जेना कि एल एस कॉलेज भेल आर डी एस कॉलेज भेल ई सभ जत्ते इसकुल काफी इसकुल छै मुजफ्फरपुरमे विश्वविद्यालयके भी बहुत बढ़िआँ छै ललित नारायण यूनिवर्सिटी कॉलेज एहि सभसँ सभमे केने छी हम सभ पढ़ाइ वढ़ाइ केने छी आओर जेना हमर सभके टेंथ भेल अछि एल एस कॉलेजके फाइनल केने छी एल एस कॉलेजमे फाइनल एक्जाम दऽ कऽ हम सभ निकलल छी आओर पहिले तऽ हमरा सभके बहुते खौफ रहै कि एल एस कॉलेजमे सस्पेंड कऽ देल जाइ छै बहुते टाइट लै छै एक्जाम आओर भी बहुत कुछ बहुत किछु रहै लेकिन एहन किछौ भेलै नहि हम सभ अच्छासँ एक्जाम देलहुँ बहुत बढ़िआँ रिजल्टओ आयल रहै आओर अभी हम सभ फेर ओतोय मुजफ्फरपुरके जे पी कॉलेजसँ हम ट्वेल्थ केलहुँ हेँ ओहूमे बहुत बढ़िआँ रहै लेकिन फीस इसकुल कॉलेजके जे फीस होइ ओ सभ कॉलेजके सभ तरहके रहै छै जेना हमर सभके कॉलेजमे अगर अठारह सएके लै तऽ एल एस एम मे ओहीके चौदह सए लै आओर इहे सभ लऽ कऽ कनि हमरा सभके कनि दिक्कत बुझाय आओर आओर सभ तऽ सभ बढ़ियें रहै कॉलेजके सभ सभ किछु जत्तेक हम सभ पढ़लहुँ हेँ कॉलेज करै जाइए अक्सर अक्सर पढ़ाइयौ बढ़िआँ होइ कॉलेजमे आओर सभ सभ किछु मास्टर साहब हमर सभके जतेक रहथिन सेहो सभ बढ़िआँ पढ़बथिन आओर हुनकर सभके ट्रीटो केनाय बहुत बढ़िआँ रहै बहुत अच्छासँ बैसाके हमरा सभके एकदम समझबै छलखिन क्वेस्चन बाइ क्वेस्चन तऽ उहै इसकुल कॉलेज इसकुल सभके तऽ बाते अलग है आओर सरकारी इसकुल खराब एहि लेल अछि किएक कि ने ओहिमे अंग्रेजी पढ़ायल जाइए ने ही कोनो सब्जैक्टके अच्छासँ पढ़ाइ होइए आओर मैथके मैथ अबै छथिन मास्टर साहेब सभ आबै छथिन कनिक देर पढ़ेलखिन एटेंडेन्स भेलै एहिके बाद बैसल रहू बच्चा सभ अलग खेलकूद करैए ने मास्टरके फोकस अछि ने बच्चाके पढ़बपर तऽ की कऽ सकै छियै मास्टरो साहब सभ इएहे होइ छै सरकारी इसकुलमे एहीके लऽ कऽ हम सभ सरकारी इसकुलमे पढ़िके अत्ते पीछा छी आओर आओर सभ तऽ सभ सहिये छै